असांजे भारत देश में केतिरा ई माण्हू रहंदा आहिनि ऐं उनमें केतिरा ई माण्हू वहमीला हूंदा आहिनि वहम वहम हिकु प्रकार जो हूंदो आहे अंध विश्वासु आहे वहम खणण बि न खपे ऐं पर असां ॿारनि जीअं त चवंदा आहिनि की कुतो अगरि राति जो रोए त पोइ कुझु बुरो संकेत थियणो हूंदो आहे कंहिंजी मौत त न थियणी आहे हिन करे संकेत अची सघंदो आहे जीअं माण्हू कंहिं अगरि रस्ते ते वञे थो त गलतीअ सां लीमें मथां अगरि पैर रखे थो त माण्हू चवंदा आहिनि इन मां बि बुरो संकेत थी सघंदो आहे कुझु ग़लति त न थियो आहे हिन करे हुन लीमें खे हथ जोड़े करे माफ़ी घुरंदा आहिनि अगरि ॿिली रस्ते ते वञू त ॿिली रस्तो कटे वञे त उन उन माण्हू खे उते ॿीहणु खपे छाकाणि त कुझु ग़लति थी सघंदो आहे कुझु एक्सीडेंट वग़ैराह थी सघंदो आहे हिन करे ॿिली अगरि रस्तो कटे थी वञे त माण्हू वहम खणी वहम खणी छॾींदा आहिनि के हिता न वञनि खपे पंज ॾह मिंट खां पोइ वञणु खपे वहम न खणु